हाँ हैलो हाँ बोलिए किस चीज का कौन सा कपड़ा के बारे मे बोल रहे थे क्या लेना था हाँ हाँ थोक मे क्या थोक मे आता है कितना दस पीस आता है दस पीस का वही पड़ता है कितना पच्चीस सौ रुपैया पड़ता है साड़ी का दस पीस हाँ रिटेल मे कितना पड़ेगा वही है तीन सौ रुपैया दस पीस क्या हाँ सूट भी रहता है वो भी दस पीस का रहता है सब रेंज का रहता है हाँ कॉटन मे भी है हाँ वो भी है हाँ हाँ वैसे कितना तीन सौ रुपये पड़ता है क्या हाँ हाँ तीन सौ भी रहता है दस पीस का आता है थोक मे सिंगल रहता है वही तीन सौ रुपैया का आ थोक मे वही पच्चीस सौ क्या हाँ कॉटन साड़ी भी हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक